हिंदी देखिए हिंदी हमारी यहाँ मतलब कि हमारे गाँव साइड जो है वो ठेठ में बात करते हैं यहीं पर चले जाइए इलाहाबाद में यहाँ पर कुछ अलग बातें करेंगे और जैसे गाँव में देखो ठेठ ही बोलेंगे और भोजपुरी तो बिहार के लोग बोलते हैं टोटल भोजपुरी बोलते हैं यहाँ पर जैसे गुजरात में चले गए तो वहाँ पर अलग भाषा है और जैसे कोलकता चले गएँ वहाँ अलग भाषा है केरल चले गए वहाँ पर अलग भाषा है तो सबकी भाषा अगल अलग है थोड़ा मोड़ा मतलब कि जैसे लखनऊ चला गए थोड़ा भोजपुरी थोड़ा हिंदी थोड़ा मतलब देहाती सब मिक्स कर देते हैं इसीलिए और जैसे हमारे यहाँ दक्षिण के साइड वहाँ पर भी अलग ही भाषा बोलते हैं अपनी भाषा में और हमारे यहाँ तो खैर देहाती भाषा ही अलग है कि मतलब रे ते ज्यादातर यही होता है और जो है कोलकता साइड वहाँ पर बोलते हैं बट इतना नहीं बोलते क्योंकि हमारे भाषा मात्र से यही पता चलता है कि यहाँ के निवासी हैं तो जैसे कि कोलकता हो गए वहाँ की भाषा अलग है और और जैसे कि इलाहाबाद हो गया वहाँ का भी भाषा अलग है भोजपुरी भा भोजपुरी भाषा तो खैर बिहार में ही ज्यादा बोलते हैं मुम्बई में अलग भाषा बोलते हैं दिल्ली में अलग भाषा बोलते हैं और गाँव में मतलब कि जैसे जहाँ जहाँ गाँव हैं तो वहाँ पर ठेठ ही भाषा बोलते हैं और ठेठ की और भाषा आता ही नहीं और हिंदी भाषा बोलना है तो दिल्ली और मुंबई में जाना पड़ेगा और बिहारी अगर बिहार वाला भाषा बोलना है भोजपुरी बोलना है तो फिर वहाँ बिहार में जाना पड़ेगा